हमर पसन्दीदा जगह छै उच्चैठ गाँव मधुबनी जिलाके जहाँ कालिदासके जे बज्र मूर्ख छलखिन किछु नहि जलै जनै छलखिन आओर भगवतीके निःस्वार्थ सेवासँ ज्ञानके से भण्डार पा लेलखिन कि कालिदाससँ बढ़िके संसारमे ओइ समयमे कोइ विद्वाने नहि छलखिन ओ अगि अभिज्ञान शाकुन्तलम् रघुवंश महाकाव्यम् लिखिके लिखिके अमर भऽ गेल छथि हुनकासँ कोनो एहन प्रश्न कयल जाइ छलै तऽ उत्तर हुनका सोचै नहि पड़ै छलै कइला कि हुनका भगवतीके आशीर्वाद बाद प्राप्त छलै आओर जब जाइ छी तऽ उहाँ ओहन विद्याके प्रति हमरो मनमे प्रेरणा जगैए ताहि लेल हमर उच्चैठ पसन्दीदा जगह हय